हाँ मेरे दो भाई और दो बहन हैं मेरे भाई और बहन मेरे से अलग अलग तरीके से हैं जैसे कि मेरा छोटा भाई मुझसे कई चीज़ों में मेल खाता हैं जैसे मेरे भाई का रंग गोरा है और मेरा रंग भी गोरा है मेरे भाई का चेहरा गोल है और मेरे भाई कि नाक बड़ी है मेरी भी नाक बड़ी है मैं और मेरा भाई हमेशा एक ही हाईट का दिख के दिखते हैं मेरी उन सभी क्रियाकलापों को मेरा भाई मेरी बहन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाई की के कान बहुत ही व्यवस्थित हैं और मेरी बहन ही मेरे से छोटी है और मेरी बहन की हाईट कम है और मेरे भाई मेरे भाई कि हाईट मेरे से ज़्यादा है और मेरे भाई मेरे से कम बोलता है मेरा भाई मुझसे बहुत ही छोटा दिखता है अनेक मामलों में मेरे भाई और मेरे बहन का आपस में मेल नहीं खाता है मेरा भाई हमेशा अच्छी रुची रखता है और मैं उन सभी बातों को ध्यान में रखता हूँ और मेरे भाई के अलावा मेरी बहन दिखने में गोरी कलर की है और मेरी बहन मेरे भाई से हाईट में ऊँची है और मेरे भाई को हमेशा ध्यान में रखती है अनेक प्रकार से हम दोनों भाई बहन भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग हैं